آج ہم جدید ترین ٹیک رجناترا خیالات کے ساتھ تبھی رابطے میں رہ سکتے ہیں جب ہم جو دنیا میں چل رہا ہے ویب سیریز ٹرینڈنگ ورڈس ڈیپلومینٹ اور لسننگ اور یہ جو نئے نئے پوڈکاسٹ آ رہے ہیں ان پہ جب ہم عمل کریں گے ان کو جب ہم دیکھیں گے تبھی ہم اس طرح سے رابطے میں رہ سکتے ہیں